جی ہلو جی کون بول رہے ہیں بتائیں کون جی بتائیں بیٹا جی جی جی اچھا کلاس میں آپ کا پرس گم ہو گیا بیٹا پرس کہیں رکھ کر کے جانے کی چیز تو نہیں ہے آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا چلو خیر اب وہ گم ہو گیا تو اب جو ہے ڈپارٹمنٹ آئیے آپ ڈپارٹمنٹ آنے کے بعد ایک اپلیکیشن لکھ دیجیے آپ ان کو اپنے ڈپارٹمنٹ میں اپلیکیشن لکھ دیجیے وہ سائن کر کے مجھ تک پہنچا دیں گے تو اس طرح کرتے ہیں کہ آپ کے لیے ایک اعلان لگوا دیں گے اور جو کیا نام ہے آمد و رفت کے جو بھی راستے ہیں وہاں پر جو ہے اعلان لگوا دیں گے آپ کے لیے اگر کوئی ایمان دار شخص ہوگا تو مل جائے گا تو آپ آ جائیے گا بیٹا آپ کون سے دن آئے آج کون سا دن ہے آہ سنڈے تو کل جو ہے کل بیٹا کل تین بجے کے بعد آپ جو ہے آئیے آفس میں تو جو بھی وہاں پر ملے تو آپ میرا حوالے دے دیجیے گا کہ سر نے کہا تھا کہ میں اپلیکیشن دے دوں آپ کو تو وہ جلدی سے اپروول دے دیں گے اور سگنیچر کرا کر کے میرے پاس لے آنا پھر میں بھیج دوں گا آگے تو جو اعلان جاری کرنے والا ہے وہ اعلان جاری کر دے گا بیٹا اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے کالج کا معاملہ ہے اگر ایف آئی آر کر کے کیا کرو گے باقی کالج میں اگر کسی نے لیا ہوگا اور اس کے دل میں ایمان ہوگا تو وہ دے ہی دے گا لوٹا دے گا تو اس لیے بس اعلان ہی لگوا دیجیے آپ ہے نا یہی کافی ہے بیٹا پہلے وہاں ڈپارٹمنٹ سے سگنیچر کروا لینا وہ مجھے فارورڈ کریں گے پھر میں اس پر سگنیچر کر دوں گا تو خود بخود اعلان آویزاں ہو جائے گا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے کل آئیے آپ ویلکم